हलो स्विगी मां गोलू रेस्टोरेंट मां आए दिन रोटी घुराईंदी रहंदी आहियां मुंहिंजो उते पतो आहे लिखियल आहे हाणे तव्हां मुंहिंजो उते वरी मूंखे ॿुधाइण जी कोई ज़रूरत कोन्हे इन जे करे तव्हां मुंहिंजो पतो डिफॉल्ट करे छॾियो